हैलो सर गुड मॉर्निंग शर क्या मेरी बात असाडे चाट सेंटर से हो रही है एक्चुली में सर मैंने अभी कुछ टाईम पहले खाना ऑर्डर किया था जिसमें मेरा खाना था दाल चावल रोटी सब्जी और पापड़ सर जिसमें से मुझे दाल और चावल तो उपलब्ध हो गया है परंतु मुझे रोटी और पापड़ उपलब्ध नहीं हो पाया है तथा मैंने उसका पेमेंट सर पेमेंट कर दिया था परंतु मुझे कुछ सामान उपलब्ध नहीं हो पाया है इस सम्बंधित मुझे शिकायत करनी थी